बैंक असांजी संस्था लाइ इन ई करे बि ज़रूरी आहे छो त बैंक असांखे माली सहायता ॾिए करे थी असांजो कारोबारु वधाए रही आहे ऐं बीमा जे खेत्र में कारोबार जो वीमो करे भविष्य में असांखे खातिरी ॾेई ॾींदी आहे जंहिंजे तमामु घटि किस्त वठी करे साल जो बीमो का करे ऐं कारोबार में कोई रुकावट न थींदी आहे असांजो ऐं व्यवसाय जो वीमो करे असांखे सुरक्षा प्रधान करे थी